सो हांव आदिवासीच्या आदिवासीच्या जाग्यांनी अशें भोवूंक ना पूण हांवें देवळां वा खेळ देवळांचें शिल्पकला स्मारकांची शिल्पकला ह्यो खूब गजाली पळयल्यात आतां राजस्थान राजस्थान जेन्ना हांव गेल्लें हांवें म्हत्वाची शिल्पकला पळयल्लें ती एक तांचे पळोवंक गेल्यार एक ट्रेंडूच कसो दर तो म्हणजे घरां घरां घरां घरां आमी हांगा पळयलें कांचीपुरम महाबलीपुरम थंय तूं फकत देवळां पळयतलो आनी अशे तरेन शिल्पकला केल्या तांची की ते पांच रथ म्हूण आसात एक जागो आसा महाबळीपुरमांत थंय पळोवंक गेल्यार तुमकां पांच रथ वेगळ्या वेगळ्या तरेन कार्व केल्यात म्हणजे की हत्ती हत्तीचो एक केल्लो आसा दोन तीन देव देवांचे मुर्त्यो कार्व केल्ल्यो आसा शिल्पकलेक बरें तरेन केल्लें आसा त्या भायर म्हाका याद आसा आतां थंय एक टॉवर आसा हां थंय चडपाक जाय तुका थंय वचपाक पयलीं तुका एक देवूळ लागता तें देवूळ काडून मागीर तुका तें टॉवर मेळटा त्या भायर थंय एक दर्या दर्याचें देवूळ म्हणूंक शकता सन सी ऑर सन कितें तरी अशें नांवाचें देवूळ आसा थंय पूण थंय तुका इतले सुंदर तरेन तांच्यान बांदला की थंय तूं तुका दिसता की हें म्हयन्यांचे सगळे दीस थंयच काडूंक कशें कितलेंय वत आसूं पूण थंयच बसून रावूं थंय तुका फोटोग्राफी करपाची सुद्दां इत्सा येना तुका फकत पसंद दिसता आनी दुसरी गजाल म्हणलें की कांचीपुरम कांचीपुरमान थंय त्रि थंय एक देवीचें देवूळ आसा कामाक्षीचें आय थींक सो आनी मागीर शंकराचें देवूळ आसा थंय एक एक एक कितें म्हणटा ताका देवूळ पवित्र जागो म्हणटात थंय एक वडाचें थंय खंय कामाक्षीन आनी शंकरान लग्न केल्लें एक वडाचें तीन ब्रांचीस म्हणजें शाखा शाखा वेगळे वेगळे तीन तरांचे वेगळे दिसपी शाखान साक्षात दवळून थंय लग्न केल्लें त्या पवीत्र जाग्यार बसलें की तुका मनाची जी अख्खी थकाय आशिल्ली दिसाची महाबलीपुरम करून आमी कांचीपुरम गेली ती थकान गेली आनी इतल्यान म्हाका दिसलें देवा म्हाका एक बरो न्हवरो दी आं सो अशें तरेचे विचारूय येतात हय बरोबर केन्ना केन्ना अशेय हायटेज पळयलें की अशे विचार विचार येतात आनी बरें दिसता